जी जी

जी जी अच्छा अच्छा तो आप आप नहीं तो आप यह बताइए पहले कि आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं

अच्छा फैमिली के साथ में अच्छा तो आपको किस टाइप का चाहिए मतलब कि आपका जहाँ आपका जॉब लोकेसन है उसके आसपास का चाहिए या फिर उससे थोड़ा दूर चाहिए मतलब किस टाइप का आपको चाहिए वह आप बता दीजिए फिर मैं उसके हिसाब से आपको बताऊँगी ए सी चाहिए कि नॉन ए सी चाहिए आपको और सिंगल रूम अच्छा अच्छा हाँ तो अगर आप उस तरह के देखती हैं तो टेन थाउज़ेन्ड पर मंथ का होगा तो फैमली के लिए अगर ले रही हैं आप और टेन थाउज़ेन्ड लगेगा उसमें एक कीचेन रहेगा एक रूम रहेगा एक गेस्ट रूम रहेगा और एक हॉल रहेगा जी और बिजली अलग से रहेगी मतलब जितना आप खर्च करेंगी यूनिट के हिसाब से वह अलग देना होगा जी पानी का उ उसी में रहेगा अटैच हाँ हाँ अलग से हाँ हाँ हाँ तो वह फैसिलिटी के अनुसार अगर उससे आप कम का लेंगे तो फिर वो उतनी ज़्यादा फैसिलिटी आपको रूम में प्रोवाइड नहीं होगी और आप आपको उस फ्लोर में भी चाहिए हाँ वो सब उसी में रहेंगी हाँ सब अच्छा है उसमें सब रहेगा एक काम करिए आप दो तीन दिन के बाद आप अगर फ्री हो तो आ जाइए मैं आपको दिखा दूँगी दो तीन जगह तो आप देख लीजिएगा तो वह उसके बाद फिर डिसाइड होगा एक बार आप आ कर देख लीजिए और पसंद कर लीजिए आप मंडे को आ सकती हैं क्या मंडे को मंडे को मैं फ्री हूँ क्योंकि अभी एक दो दिन तो मैं फ्री नहीं हूँ बाकि कस्टमर भी हैं तो उनको भी दिखाना है मंडे को अगर आप फ्री हो तो आ सकते हैं अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक आप मंडे को आ जाइए सुबह तो मैं आपको दिखा दूँगी ठीक है जी जी ठीक है बाय हाँ ठीक है ठीक है वो हम एरेंज कर लेंगे एक बार आप आ कर देख लीजिए उसके बाद डिसाइड कर लेंगे थोड़ा हम एडजेस्ट कर लेंगे आप भी थोड़ा देख लेना अपनी तरफ से ठीक है ठीक है बाय जी जी जी